جی السلام علیکم میم کس کون سی بک چاہیے آپ کو کس سبجیکٹ کی سائنس کی اور ہندی کی ابھی تو فی الحال تو اسٹاک میں اویلیبل نہیں ہے آنے میں ٹائم لگے گا تھوڑا جی جی میں آپ کی بات سمجھ سمجھ رہا ہوں پر ابھی اویلیبل نہیں ہے اگر آپ کو منگوانا ہے ایمرجنسی میں یا کچھ بھی تو آپ کو ایکسٹرا چارج اس میں لگے گا دو تین دن لگے گا منگوا دوں گا میں بٹ اس میں ایکسٹرا چارج لگے گا آپ کو اس میں تین دن لگے گا آنے میں اور یہ آپ کی اکیلی اکیلے کی بک تھوڑی رہتی ہے اور بھی لوگوں کی بک منگوانی ہوتی ہے آپ نہیں میم ایسا نہیں ہوتا ایسا ہمارے اس میں ہمارے اسٹور میں ایسا نہیں ہو تھوڑا چارج تو نہیں لگے گا وہ جتنا فیئر رہتا ہے ہمارے اسٹور میں جو فیئر بنایا ہوا ہے اتنا ہی چارج لگے گا اور تین دن ایٹ لیسٹ تین دن تو لگنا ہی لگنا ہے اب تین دن لگے گا ہی جانے جی میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات بٹ وہ ہو ہی نہیں سکتا نا تین دن تو کہیں سے بھی بک لائیں گے تو اویلیبل ہونے میں تین دن کم سے کم لگے گا ہی لگے گا جی آج آج سیونٹین ہے نا ٹوئنٹی یا ٹوئنٹی ون کو آپ کو مل جائے گی بک وہ آپ کو اسپیشل جی وہ پھر آپ کو ٹوئنٹی تک بھی کک کر رہا ہوں تو اس میں آپ کو ایکسٹرا چارج لگے گا تب اس کے بعد ملے گا ٹھیک ہے میم ٹھیک ٹھیک ہے تھینک یو